ہاں جی میری بات ٹریول ایجنٹ سے ہو رہی ہے جی میں وارانسی سے ہوں اور ہاں جی مجھے اسکان ٹیمپل دیکھنا ہے تو میں نے ہاں جی تو میرے ساتھ سات لوگ ہیں کیا آپ کے پاس کوئی سات لوگوں کے لیے سوین سیٹر اویلیبل ہے گاڑی ہے آپ کے پاس کوئی کار دیکھئے مجھے مجھے ایک دِن کے لیے ہی چاہئے گھومنے کے لیے ہاں جی اپنی کار میں جی جی آپ مجھے یہ بتائیں آپ جو پندرہ ہزار آپ بول رہے ہیں پندرہ ہزار جو آپ گاڑی کا بول رہے ہیں کہ رینٹ ہے تو اُس میں ہمیں کیا ایسا بینیفیٹ مِلے گا جو آپ اتنا کرایہ لے رہے ہو پھر اے سی کی ٹاپ مائیلیج جی جی وہ آپ وہ آپ کی بات آپ کی بات صحیح ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے گاڑی میں اے سی اویلیبل ہے اور گاڑی کی مائیلیج کیسی ہے جی ٹھیک ٹھیک جی جی جی جی جی

اوکے جی جی اوکے اوکے سر اوکے تو آپ بک کر لیجئے گا ساتھ ہمارے لیے سات سات لوگ ہیں ٹھیک ہے تو بک کر لیجئے گا آپ اور جی جی جی جی تھینک یو